पूर्णियामे रोजीरोटी खातिर लोग कृषिपर आधारित रहै छै पूर्णियामे एकटा उद्योग लगल छै जे इथेनॉल फैक्ट्रीके छै आओर पूर्णियामे गोलाबाग मण्डी जेकि एशियाके सबसँ बड़ा मण्डी छै लोक सरकारी नौकरी पसन्दसे खातिर करै छै कि सरकारी नौकरमे स्थिरता बनल रहै छै आओर प्राइवेट नौकरीमे जे छै ओकरामे बहुत जादा काम मतलब कराबै छै से खातिर लोग सरकारी नौकरी करै लए चाहै छै आओर जिलामे व्यापत बेरोजगारी देखै छी जिलामे जे छै ने पढ़ल लिखल व्यक्ति बहुत ज्यादा छै आरो बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा छै तऽ से खातिर सरकार के जे छै बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहियै और यहाँ पऽ जे छै बेरोजगारी खतम होतै धीरे धीरे शिक्षण संस्था सब भी बहुत छै यहाँपर तऽ बाहरसँ लोग पढै खातिर आबै छै जिला अररिया सब जगहसँ आओर यहाँपर जे छै बेरोजगारी धीरे धीरे खतम हो सकै छै